असांजे थाणे ज़िले में तमामु स्कूल कॉलेज आहिनि जीअं एस सी एस स्कूल सी एच एम कॉलेज आर के टी कॉलेज बिडेकर कॉलेज सेवा सदन कॉलेज ऐं तमामु घणा आहिनि हिननि में वोकेशनल ट्रेनिंग ऐं ॿिया बैचलर्स प्रोग्राम थींदा आहिनि ऐं मास्टर्स ऐं डाक्टरेट पिणु थींदा आहिनि हिननि कॉलजनि में फ़ीस अफोर्डेबल हूंदी आहे जीअं त हर को ॿारु उहो पढ़ी करे पंहिंजी ज़िंदगीअ में अॻियां वधी सघे ऐं अॻरि को बारु उहा अफोर्डेबल फ़ीस बि नथो भरे सघे ऐं बिलो पोवर्टी लाइन जे हेठि आहे उन खां पोइ बि हिते एतिरियूं घणियूं संस्थाऊं आहिनि जेके मदद कंदियूं आहिनि ॿारनि खे त उहे पंहिंजी शिक्षा ऐड्युकेशन पूरी करे सघनि ऐं पंहिंजे पेरनि ते बीहनि इहो तमामु सुठी ॻाल्हि आहे असांजे थाणे ज़िले में